मैथिली भाषाकेँ संरक्षण आओर सम्वर्धनके लेल आइकाल्हि बहुत प्रयास भए रहल छला आइकाल्हि जेए लोकसभ की करययै अपन धिया पुता सके प्राइवेट इस्कूलमे पढ़यलऽ जे ओकर बच्चासभ इंग्लिश सिखत एकर चक्करमे की होइए मैथिली भाषा केओ नहि बजइए जे बजइए वा तऽ हिन्दी बजइए या अङ्ग्रेजी बजइए मैथिली भाषा कोई नहि बजयए मैथिली भाषा केओ सिखयलऽ नहि चाहयए तैं एकर संरक्षण हेतु जरुरी अछि कि बच्चासभकेँ मैथिली सिखाओल जाय घरमे अङ्गनामे बात करल जाय मैथिली भाषामे एहिसँ मैथिली भाषाकेँ संरक्षण हेतु आ इस्कूल सभमे एकर विकास तऽ भए रहल छै जेना नओमा वा दशमा अहाँ संस्कृतके बदला मैथिली भाषा राखि सकैत छियै एहि खातिर एहि खातिर इहे बहुत विद्यार्थी एहनए जेकरा संस्कृत नहि आबयए ओ मैथिली राखि लयए पहिले की रहय मैथिली भाषा तऽ रहय लोग गाम घरमे बजय रहय मुदा मुदा इस्कूलसभमऽ एतय प्रचार भेल रहय कि बच्चासभकेँ मैथिली पढ़य पड़त एहिसभ बच्चा मैथिली रखबै करैत छै आओर पढ़बे करैत छै मुदा हम एकर संरक्षणमे शामिल भए सकैत छियै जेना कि हमे घरमे बच्चा धिया पुता सभके मैथिलीमे बात करयलऽ सिखा सकैत छियै जेकरा मैथिली भाषा नहि बोलय ला आबयए ओकरो सिखा सकैत छियै हम ई नहि कहैत छियै कि इंग्लिश नहि सिखत लेकिन हँ इंग्लिश इंग्लिशके साथ साथ ओ मैथिली भाषा भी सीखत एना हमसभ मैथिली भाषाकेँ संरक्षण आओर सम्वर्धन कए सकैत छियै